फेसबुक और इंस्ट्राग्राम और ट्विटर आइ काल्हि लेल जरुरी बनि गेलइए जरुरीके हिस्सा छै आओर अइपर बच्चासँ लए कऽ बुढ़ तक सब जुड़ल छै आओर ई जे छै पूरा न्यूज भी दै छै मनोरञ्जन भी दै छै आओर अइमे जे छै फेक न्यूज भी बहुत जादे मिलय छै एकरबाद जे छै अइमे रील भी मिलय छै जेकी मनोरञ्जनके खातिर लोकके टाइम पास होइ छै आओर मनोरञ्जनके साथ साथ न्यूज छै देश विदेशके खबर छै राज्यके जानकारी छै लोकल न्यूज आबय छै लोकल जानकरी आबय छै आओर बहुत एहन मामला छै जेकी पहिले नहि लोकके समझमे आबय रहय आओर फेसबुक इंस्ट्राग्राम आओर ट्विटरके माध्यमसँ जबसँ जुड़लइए तबसँ जे जानकारी नहि गाम घरमे पता चलय रहय ओहो सब आब पता चलि जाइ छै मोबाइलके माध्यमसँ आओर इके लिये फेसबुक इंस्ट्राग्राम आओर ट्विटर आइकाल्हिके हर घरमे छै बच्चासँ लअ कऽ बुढ़ तक सब इस्तेमाल करय छै एकरबाद बाद जे छै इंस्ट्राग्रामपर लोक अपन अपन आइ डी बनाकऽ अपन मनके बात फोटो विडियो गाना जे होइया अपन बनाकऽ दैया इंस्ट्राग्रामपर एकर बाद वएह सब फेसबुक ट्विटर टेप कए कऽ अपन रखइए ओहोपर मैसेज जाइये एकर आओर एक खासियत छै जे हम पाँच साल पहिले कोनो फोटो या गाना या कुछ मैसेज देलियैया तऽ उ हमर फेसबुक आइ डी पर सेव रहइए ओ हम जहिया मर्जी होइया उ खोलि कऽ हम देख सकय छी आओर ओइसँ होइए कि जे भुलल बिसरल बात भी याद आबि जाइए आओर कोनो फोटो एहन यूनिक रहइए जे हमर परिवारिक रहइए या साथी सङ्गी रिश्तेदारवला कोनो एहन फोटो या विडियो रहइए जे फेसबुकपर या इंस्ट्राग्रामपर या ट्विटरपर देने से ओ रिटर्निंगमे हमरा एक साल दू साल पाँच सालके बाद कहियो उ खोलिकऽ हम देख सकय छी ताकि हमर पुराना याद भी ताजा भए जाइए आओर अइसँ लेकिन एकटा आओर यऽ अइमे फेक न्यूज बहुत आबइए फेक न्यूजके बाद एकर रील्सवला जे यऽ उ बहुत पब्लिकके अपना आकर्षित करइए एकरबाद जे आकर्षणमे लोक बहुत समयपर करइए अइसँ आँखिके समस्या होइए आँखिपर असर पड़इए आँखि खराब होइए आओर पैसा भी अइमे न्यू नेट पैक डालयके लिये बहुत जादे होइए खर्चा आओर परिवारिक समय भी कम भए रहल यऽ एकर चक्करमे एकरबाद जे छै दोस्त यार रिश्तेदार समाज सब मोबाइलसँ ही जुड़ल या फेसबुक ट्विटर इंस्ट्राग्राम पर ही सब बात होइया डायरेक्ट जाएब जकरा नै होइया मुश्किल यऽ ओहो अपन परिवार के कोनो सदस्य सँ व्हाटअप्प इंस्ट्राग्राम और ट्विटर सँ जुइट कऽ अपन एक दूसरे सँ बात करइए